हेलौ उबेरनिफ्राय बुंदोंना आं मैया नोंखौ बुक खालामखादोंमोनथ' ओमफ्राय आं माबायाव दङ' ओ सिक्स माइलसाव दङ आङो बिनिफ्राय रेलवे स्टेसनसिम थांनांगौमोन कइटायाव सौफैगोन नोंथाङा